कुकिंग जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरा बड़ा गै मतलब की मेरा फेवरेट कम्म ऐ मेरा मेरा कम्म गै इ'यै कि कुकिंग करना लेकिन में तुसेंगी दस मेरा जेह्ड़ा पैह्ला एक्सपीरियंस हा ओह् मतलब कि में पैह्ली बार जदूं रुट्टी बनाई ही ते मेरे घरै आह्ले गी बड़ी पसंद आई ही में कदें रुट्टी नेईं ही बनाई दी लेकिन एह् होंदा कि अपनी मां होऐ तां उ'ऐ सखाई सकदी बंदे गी मेरी मां ने मिगी रुट्टी बनाना सखाए दा हा जदूं में पैह्ली बारी सौह्रै घर जाइयै रुट्टी बनाई ही रुट्टी बड़ी गै पसंद आई ही सारें गी सारें गी पसंद आई ही ते होर जेह्ड़े बाकी घरै आह्ले हे ओह् सस्स मेरी पैह्लें बी बनांदी ही रुट्टी लेकिन हून एह् बड़ी पसंद आई मेरी रुट्टी बनी दी ते मिगी बी अच्छा लगदा रुट्टी बनाना घर ते घर तुसेंगी पता गै दो तीन टाईम बनाना गै पौंदी रुट्टी रुट्टी अपने घर तिन्न टाईम ते बस इ'यै एक्सपीरियंस ऐ मेरा फसर्ट टाईम दा जदूं में पैह्ली बार बनाई ही ते सारें गी पसंद आई ही सारें जनें बड़ी तारीफ कीती ही